جی ہاں میرے علاقے میں ایک مقامی اور علاقائی سیاحتی مقام موجود ہے جس کو فروغ دیا جا سکتا ہے اور ہماری کمیونٹی اس لیے بھی اس کو فروغ دینا چاہ رہی تاکہ وہاں کی معیشت اور ثقافت دونوں بہتر ہو اور ہر ایک کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جیسا کہ ہمارے علاقے میں کچھ قلعے موجود ہیں محلات موجود ہیں تو ان سب کی تاریخ اور ثقافت کو نمایاں کر کے سیاحوں کو اس کی جانب متوجہ کیا جا سکتا ہے پرانے مندر ہے مساجد ہے یا اس طرح کی دیگر دیگر اور بھی کئی تاریخی عمارتیں ہیں جن کو بحال کر کے اور ان کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکتا ہے اسی طرح کہیں کہیں پانی کے کنارے جو ہے موجود مقامات جیسے کشتی رانی ہے مچھلی پکڑنے اور پکنک وغیرہ کی سہولیات فراہم کر کے سیاحوں کو بھی اس طرح یہ راغب کیا جا سکتا ہے یا پھر ہائکنگ ہے ٹریکنگ ہے اور کیمپنگ وغیرہ ہے اس طرح کی سرگرمی وغیرہ بھی کی جا سکتے ہیں اور مقامی ثقافتی اور مذہبی تہوار جو ہوتے ہیں یا پھر اس طرح کلچرل فیسٹیول وغیرہ ہو سکتے ہیں ان سب کو بھی بڑھاوا دے کر کے سیاحوں کو متوجہ کیا جا سکتا ہے اور کمیونٹی کی روایات سے ان کو متعارف کرایا جا سکتا ہے اسی طرح مذہبی سیاحت کو فروغ بھی دیا جا سکتا ہے ان مقامات کی روحانی اہمیت کو نمایاں کیا جا سکتا ہے اور مقامی ہنر مند جو ہوتے ہیں ان کے کام کو وہ جا کر کے ان کی کی جو آٹ ہوتی ہے کیلیگرافی ہے اس طرح کی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو نمایاں کر کے ان کو آویزہ کر کے بھی سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کی جو منفرد دستکاری ہے لباس ہے اور کھانے پینے کی اشیا جو بھی چیزیں ہیں اس طرح کی چیزیں اس میں وہ کر کے اس کے بعد اس کو فروغ دیا جا سکتا ہے اسی طرح کہیں کسی علاقے کے پکوان ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو بھی اجاگر کیا جا سکتا ہے